جی وعلیکم السّلام جی میں طیبہ شاپ ویجٹیبل سے بات کر رہی ہوں جی بولیے جیسا کہ آپ جانتی ہیں ہماری نام ہماری شاپ نمبر ون پر ہے تو آپ بے فکر رہیں ہمارے پاس ہر طرح کی سبزی موجود ہے تو بتائیے آپ کو کون کون سی سبزی چاہیے جی ضرور مل جائے گا آپ کو جی آپ کے ساڑھے تین سو روپے ہو جائیں گے پورے جی نہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کو خود لینے آنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس ڈلیور بوائے ہے نہیں تو کہیں گئے ہوئے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ خود آ جائیے اور سبزی لے جائیے جی ٹھیک ہے آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر پہ آکے سبزیاں پہنچوا دیتی ہوں جی آپ جیسے جانتی ہیں ہماری جو شاپ ہے نمبر ون پر ہے پورے شہر میں تو آپ بے فکر رہیں کہ ہمارے پاس صرف تازہ اور فریش سبزیاں ہی آتی ہیں تو آپ بے فکر رہیں اِس بات سے آپ کو فریش سارے ساری سبزیاں تازہ ہیں اور اچھی ہی کوالٹی میں ملیں گی تو آپ بے فکر رہیں جی اوکے تھینک یو